ایک ہزار دو سو چوبیس تین ہزار چار سو پچاس چھ ہزار سات سو اڑتیس پانچ ہزار تین اڑتیس نو ہزار تین سو چھبیس